एक लाख नब्बे हज़ार चार सौ चौदह तीन लाख सतहत्तर हज़ार तीन सो नौ पाँच लाख चौदह हज़ार चार सौ पंद्रह सात लाख सत्रह हज़ार पाँच सौ छप्पन नौ लाख निन्यानवे हज़ार पाँच सौ एक